کنویں سے پانی نکالنے کے لیے برقی موٹر کا استعمال کرنے کے لیے آپ کو درج ذیل انتظامات کرنے کی ضرورت ہوگی موٹر کا انتخاب مناسب پاور کی برقی موٹر منتخب کریں جو کنویں کی گہرائی اور پانی کی مقدار کے مطابق ہو پمپ نصب کرنا پانی نکالنے کے لیے موٹر کے ساتھ ایک پمپ نصب کریں عام طور پر سبمرجڈ پمپ استعمال ہوتا ہے جو پانی کے اندر مکمل طور پر ڈوبا ہوتا ہے موٹر کی تنصیب موٹر کو پمپ کے ساتھ جوڑیں اور اس کو کنویں کے کنارے یا کسی مستحکم جگہ پر نصب کریں پاور سپلائی موٹر کو برقی پاور سورس سے جوڑیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ وائرنگ محفوظ اور درست ہو ٹسٹ اور چیک پمپ اور موٹر کی تنصیب کے بعد نظام کو چیک کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ سب کچھ درست کام کر رہا ہے اور پانی صحیح طریقے سے نکالا جا رہا